शुरूअ वटि बचपन खां वठी गाना ॻाइण जो शौक़ु आहे घटि या वधि शौक़ु आहे त कार्यक्रम जेके आहिनि जीअं स्कूल में फंक्शन्स थींदा आहिनि एनुअल फंक्शन पोइ कॉलेज में थींदा हुन लाइ पोइ ऑफिस बि जोइन कयोसीं ऑफिस में ऐं उन खां पोइ मेरिजिस शादी विहांउ बर्डे फंक्शन्स थी विया त उते मौक़ा ॾिसी करे ॻाईंदा हुआसीं या सोशल ईवेंट्स किथे थी विया त सोशल गेदरिंग थिए त उते थोरो फंक्शन जेके थी विया त उते गाना ॻाइण त मौक़ा ॾिसंदा रहंदा मां त चवंदसि सभिनी खे घटि या वधि माण्हू ॻाईंदा ई आहिनि सभु त बाक़ी हा स्टेजनि ते थोरो निखंरदो माण्हू अची थो वञे त उन हिसाब सां पंहिंजे ख़ूबी हुनुर बि तव्हांजो ॿाहिरि निकारे कढी थो सघे निखारे थो सघे त हर इंसान खे ॿाहिरि निकिरणु खपे ऐं पंहिंजो उन खे करणु खपे सक्सेस बि थी थो सघे माण्हू त मुंहिंजो कुलु मिलाए करे सुझाव इहो आहे की हर को माण्हू पंहिंजो पंहिंजो अभ्यास करे त साकार थी तो सघे इंसान बाक़ी मुंहिंजो त उहा ई वणणु उहा शादियुनि में उन खां पोइ सोशल ईवेंट्स बर्डेज़ या मेरिज फंक्शन जेको बि आहे इंगेजमेंट थी वियो उन्हनि में बि ॻाईंदा रहंदा आहियूं सुठो ई आहे ओवर ऑल मुंहिंजो इहो चवण आहे मौक़ो ॻोल्हंदो आहे माण्हू गानो ॻाइण लाइ जय झूलेलाल